हेलो चच्चा प्रणाम कहनहुँ हँ कि अहाँके नवाक मिथलामे लोकगीत सिंगर माने की सब तरहक गीत गाबै छी हमरा बहुत नीक लागैए अहाँ अपन किछु सुनाउ अपन मिथ मिथिला मिथिलाके विवाहे गीत सुना दिऽ हँ तऽ जटो जटिन जटो जटिनके खेलाके बारेमे बताउ सुननहुँ हँ कि आहाँ मिथलामे सबसँ बढ़िआँ ओहने सिंगर छी आऽही ओ तऽ बहुत हमरा नीक लागल ओइके लेल हम कहि रहल छी आहाँके धन्यबाद आओर अपन परिचय जे देनहुँ ओ मिथिलाके बहुत नीक लागल ठीक छै आब राखै छी